تلنگانہ میں بہت سارے تہذیب کے وہ کو وہ عمارتیں ہیں جن میں سے ایک عمارت ہے چار مِنار اور دوسری عمارت مکہ مسجد ہے اور سالار جنگ میں میوزیم ہے جسے دیکھ کر ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ایسے نقاشی اور کہیں بھی نہیں جو ہمارے تلنگانہ میں ہے